आंनि पार्चेनेल थांखिया जाहैबाय आङो गामियाव बर'नि गुदि फरायसालियाव फोरोंनायनि मोनसे थांखि दङ आंहा आरो बे थांखिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय आङो डि एल एड लानानै आङो टेट इग्जामाव पास जानानै आं फोरोंनायनि थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बेफोरबादि थांखिफोरखौ थुलुंगा मोनो होनोब्ला

माखासे फोरोंगिरिफोरा गथ' उन्दैफोरखौ फोरोंनानै जे लेखा गोरों खालामो गथ'फोरखौ मोनसे थांखिसिम दैथायहरो बेफोरखौ आङो बेफोरनिफ्राय थुलुंगा मोननो हायो